शार आनी गांव हाची बराबरी करप खूब चुकीचें थारतलें शारांत रात दीस गर्देचो आनी वाहनांचो आवाज तशेंच लोकांचे एकमुळे रावपाची पद्दत तशेंच कुसडेपणां आपल्याच फ्लॅटान रावप दुसऱ्यांक पळोवप ना तशेंच वायट संवयो आनी सभाव तांचे आसात पूण गांवांत रावप हातूंत खूब आपलेपण आसा गांवांत शांत शितळ वारें तशेंच चान्न्याचे राती गर्मेचे दिसान आंगणान न्हीद न्हिदप जेवप इश्टा इश्टिणी वांगडा खबऱ्यो मारप खेळप व्हाळांत कुल्ल्यो धरप नुस्ते धरप तशेंच एसी आनी फॅनाची गरज नासताना वाऱ्याचो पर्यावरणाचो वारो पुरो जाता तशेंच लोक एकामेकांक पावपी घरांत रांदचे कुडींत कितें शिजता तें दुसऱ्यांगेर आनी शेजाऱ्यांगेर पावत आसता हो म्हजो गांव शांत शितळ आनी आनंद दिवपी